مجھے لگتا ہے کہ جانور کئی پرکار کے ہوتے ہیں ویسے تو لیکن گھر پہ جیسے کہتے ہیں نا پالتو جانور مجھے لگتا ہے یہ سب گائیں بھینس کتا بلی اور گھوڑے کئی جگہ تو وہ بھی پالے جا سکتے ہیں اور پالتے بھی ہیں لیکن میری میرے میری بات کریں تو میرے گھر میں جو ہے دو کتے ہیں اور وہ بیسکلی جو ہے پامیرین بریڈ کے ہیں تو بہت ہی چھوٹے سے ہیں سفید کلر کے ہیں اور بڑے پیارے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور اچھا دل لگا کے رکھتے ہیں لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ان کی جو دیکھ بھال ہے وہ بڑے اچھے سے کرنی پڑتی ہے کیونکہ اگر سیدھے شبدوں میں کہوں تو بڑے شرارتی ہوتے ہیں ادھر ادھر بھاگتے ہیں یہ سب ہے تو جیسے میرا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کو جب وہ اٹھتے ہیں تو میں صبح ان کو اچھے سے دودھ وودھ دوں پھر اس کے بعد وہ جیسے تھوڑا ماس واس بھی کھاتے ہیں وہ بھی میں لاتی ہوں اور پھر میں انہیں جیسے میں دو باری نہلاتی ہوں اچھے سے ان کی گرومنگ بھی ہوتی ہے کبھی کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں تو میں ان کو یہ جانوروں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے ویٹ ان کے پاس بھی لے کے جاتی ہوں ایک بات کریں تو ایک دم بچوں کی طرح ان کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے انہیں کھلانا انہیں نہلانا ان کو گھمانا ان کو کم سے کم دن میں دو تین باری مجھے باہر لے کے جانا پڑتا ہے تاکہ اپنا یہ کام کر سکیں بٹ ہاں ایسا ہے کہ ان کے ساتھ دل بھی لگا رہتا ہے ویسے کئی لوگ تو جیسے جیسے گائے ہو گئی یا بھینس ہو گئی تو ان کو جیسے ان سے پیسے بھی کماتے ہیں کیونکہ جیسے دودھ دیتے ہیں ایسا بٹ میں ہمارے ایسے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا میں صرف اس لیے پالتی ہوں کیونکہ مجھے وہ اچھے لگتے ہیں ان کی اچھی سی دیکھ بھال کر سکتی ہوں ٹھیک ہے